जी नमस्ते जी क्या मैं इस्कूल कॉर्डिनेटर से बात कर रही हूँ जी तो मुझे यह पूछना था कि आपके इस्कूल में जो ऐक्टिविटी होती हैं प्रोग्राम होते हैं फ़ंक्शन होते हैं वह सब हो रहे हैं ना जी और जी टाइम टाइम पर होते हैं ना जी और फ़ंक्शन वग़ैरह हैं तो उनकी फ़ीस वग़ैरह पड़ती है कि नहीं पड़ती है हाँ जी हाँ जी अच्छा तो सब कुछ सही से हो रहा है ना पढ़ाई वग़ैरह सब कुछ हो रहा है सही से किसी चीज़ की दिक़्क़त तो नहीं है या मार पीट तो बच्चों की नहीं होती है कुछ राय टीचर्स की हाँ और बाक़ी सब पढ़ाई वग़ैरह सब सही चल रही है हाँ जी और अब फ़ंक्सन आने वाला है टीचर्स डे है तो उसकी प्रोग्राम की तैयारी कर रही हैं आ तो उसके लिए आप कोई फ़ीस वग़ैरह ले रही हैं बच्चों से जी अच्छा तो और सब के लिए और सब बच्चे कर रहे होंगे हाई क्लास के बच्चे कर रहे हैं अच्छा अच्छा तो बच्चे बहुत ख़ुश हैं ना हाँ तो फिर एनुअल का प्रोग्राम भी होगा उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने अच्छा अच्छा हाँ तो पहले आप टीचर्स डे हो जाए क़ायदे से उसकी तैयारी करा लीजिए छोटा मोटा सा सही फ़ंक्शन कर लीजिए और सब अच्छे से कर लीजिए अब बाक़ी पार्टी वग़ैरह और सब और क्लासेस वग़ैरह सब सब सही चल रही हैं ना अच्छा और ऐक्टिविटी होती हैं क्लास में पढ़ाई वग़ैरह सब सही से हो रही है अच्छा अच्छा और हर चीज़ में फ़ंक्शन की या हर ऐक्टिविटी की भी फ़ीस भी लेती हैं आप अच्छा अच्छा जी तो फिर सब सही है ना अच्छा चलिए फिर चलिए फिर ठीक है आपको कोई दिक़्क़त हो तो फिर कॉल करिएगा मेरे पास जी ठीक है हाँ जो कोई दिक़्क़त हुआ करिए हमें बता दिया करिए ठीक है ठीक है ठीक है